दौड़ते समय हमने अपने यह सम मतलब दौड़ते समय क्या है कि हमने अपने मतलब दिमाग में यह रखते हैं कि और हमको क्या करना है और क्या मतलब शरीर के लिए फ़ायदा क्या होता है कि मतलब नहीं हमको दवा खाना पसंद नहीं है तो इसलिए मैं सुबह में उठकर डेली वाक वाकिंग करता हूँ उसके बाद क्या है कि हमारे घर से दो चार मतलब सौ मीटर घर के पास है वह जो वाकिंग करते हैं लोग जहाँ पर जाकर सुबह सुबह में उसके बाद क्या है कि मतलब हमको दौड़ दौड़ते रहते हैं हम अपने कान में ब्लूटूथ लगाकर अपना देशभक्ति गाना सुनते रहते हैं और जो यह लता मंगेशकर हैं ना इनका गाना जो देशभक्ति के लिए है यह हमको बहुत पसंद हैं इसलिए हम अपना सब मोबाइल में कनेक्ट करके अपना सुनते रहते हैं उसके बाद क्या है कि अपना टाइम पास करते हैं और क्या है कि मतलब अपने दो घंटा वाकिंग करते हैं उसके बाद फ़िर घर आते हैं तो अपने काम में लग जाते हैं और उसके बाद क्या है कि मतलब थोड़ा सा क्या है कि अपने व्यायाम शरीर के लिए थोड़ा हमें करना पड़ता है सुबह सुबह में कि शरीर निरोगीत रहे और या तो फ़िर थोड़ा सा शरीर के लिए फायदेमंद रहे ताकि क्या होता है कि कभी कभी हार्ट का परेशानी लोगों को आता है तो किसलिए सुबह सुबह में अपना रनिंग करते हैं इसीलिए कि हम निरोगित रहें स्वच्छ रहें और क्या है कि थोड़ा सा आदमी अपने मतलब शरीर का आगे बढ़त रहे तो इसीलिए अपनी जो है कि सुबह सुबह मैं दौड़ के अपना सब क्लियर रूप से अपना दौड़ भाग करते रहते हैं इसीलिए क्या है ना कि थोड़ा सा आदमी व्यायाम नहीं करेगा तो शरीर निरोगित नहीं रहेगा रोगी बन जाता है इसलिए अपना सुबह उठके अपने दौड़ भाग में लगे रहते हैं और अपने व्यायाम में जैसा कि कभी कभी होता है न के वह बाबा रामदेव का और देखकर बोलते हैं ना के मतलब सुबह सुबह में वॉकिंग करना चाहिए तो इसीलिए हम लोग अपने शरीर के लिए वॉकिंग करता हूँ इसलिए करता हूँ कि थोड़ा सा क्या है कि कभी कभी शरीर में मतलब सुस्तपना लगता है कभी एक दिन अभी अगर महीने में एक दो दिन बंद कर देते हैं तो बड़ा व्यायाम मतलब चिंता रहता है कि हमने आज नहीं व्यायाम किए चल के कर लें तो यही सब चीज़ें हैं कि शरीर के लिए कुछ नहीं तो करना पड़ेगा नहीं तो हमको तो क्या कभी कभी यह दवा खाने का मतलब बड़ा उल्टा सीधा लगता है इसीलिए हम अपना व्यायाम से हर हम दुख दूर कर लेते हैं और दवा खाने में मुझे पसंद नहीं है इसलिए हम अपना सुबह शाम कसरत करते हैं और जाकर अपने घर से थोड़ा दूर है दो तीन सौ मीटर वॉकिंग करता हूँ सुबह में करता हूँ शाम में करता हूँ और हो सकता है तो फ़िर कभी कभी दोपहर में दस पाँच मिनट कसरत व्यायाम कर लेता हूँ इसलिए करता हूँ कि थोड़ा सा शरीर जो है गलत न हो अपने लाइन लेंथ में रहे नहीं तो कभी कभी यह होता है कि यार आज बड़ा शरीर सुस्त है व्यायाम नहीं किया हूँ और मुझे दौड़ते समय क्या होता है कि कभी कभी यह लगता है कि मैं कुछ फ़िल्मी या कुछ देशभक्ति चीज़ लगा लूँ और सुनते रहूँ और कुछ काम आगे करते रहें तो कभी कभी यह लग लता मंगेशकर का गाना देशभक्ति ब्लूटूथ में लगाकर सुनता रहता हूँ अपना व्यायाम करता रहता हूँ कभी कभी क्या है कि फ़िल्मी दुनिया का गाना सुनता रहता हूँ तो ऐसा करते रहते हैं अपना काम करते हैं उसके बाद अपना गाना सुनते रहते हैं अपना इसी तरह से टाइम पास हो जाता है और उससे क्या होता है कि थोड़ा सा क्या है कि अपने घर पर बैठ हो तब भी अपना एयरफोन लगाकर अपना कुछ चीज़ें सुनते रहते हैं अपना कुछ काम भी कर लेते हैं और फ़िर टाइम होता है तो वॉकिंग भी कर लेते हैं तो ऐसा ऐसा है अपना जो सिस्टम है अपना समय का पालन करता हूँ और उससे क्या है कि मतलब